हम यहाँ बिहार एलियै घूमै लए हमरा छठि पूजा के बारेमे थोड़ा कुछ बताउ ने हम नहि जानै कैसे मनायल जाइ कैसे कयल जाइ ताकि हम भी मानाइ अगला साल से थोड़ा बता दे तौं

अच्छा ई अच्छा ई खरना की होइ है एकर बारे में थोड़ा बतेबै कनि हम जानय लए चाही खरना के मतलब तऽ ई सब बनै तऽ एकर प्रसादी तऽ बहुत महत्वपूर्ण होतै तब एकर प्रसादी खाना चाही हँ एकर प्रसादी खाना ज़रूरी रहय ने हँ खरना के बाद ओकर बाद की हुए ओ अच्छा ई जे हय ख़स्ता जे ठेकुआ बोलल जाइ है ओ कैसे बनब आओर ई कसार कैसे बनायल जाय हँ कसार भूसुबा भूसुबा लड्डू जे कहै ओ एसै बनाओल जाय ओ त ऐसे बनाओल जाय ओ तब हम जान गेलियौ तब ठीके है तब तब एबौ ठीक है तब रखै हँ